جی میں نے سفر کے دوران ثقافتی صدمہ محسوس کیا ہے سفر کے دوران ثقافتی صدمہ محسوس کرنا ایک عام بات ہے جب ہم ایک نئی جگہ پر جاتے ہیں وہاں کی مختلف رسمیں رواج اور تہذیبی فرق ہمارے لئیں عجیب ہو سکتے ہیں یہ صدمہ اکثر تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ماحول اور کلچر سے دور ہو کر ایک نئی اور انجانی جگہ پر ہوتے ہیں جگہ ہر چیز نئی اور مختلف ہوتی ہے جی ہاں میں نے ثقافتی صدمہ محسوس کیا ہے جب ہم دہلی سے مراد آباد جا رہے تھے تو اس صدمے کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے ہم نے آدھے گھنٹے کسی ہوٹل میں یا ڈھابے پر ٹھہر کر اپنے اس ثقافتی ثقافتی صدمے سے نکلے